ہلو سر احمد ٹریول ایجنسی سے بات ہو رہی ہے سر میں نذر امام بول رہا ہوں میں آپ کے یہاں کا ریگولر کسٹمر ہوں سر مجھے پٹنہ جانے کے لیے پچیس تاریخ کو پٹنہ جانا ہے جس کے لیے مجھے آپ کی اچھی گاڑی کی ضرورت ہے کیا سر ہو جائے گا تو سر کتنا کرایہ پڑے گا اس کا سر نہیں سر ہم تو سوچے تھے کہ آپ کے یہاں سے آدھے بھی دام میں ہو جائے گی اس لیے سر کم سے کم کرائے کا سر لگائیں تو اچھا سر ٹھیک ہے سر پندرہ سو نہیں ہم بارہ سو روپئے سے سر زیادہ نہیں دے پائیں گے یس سر اسی دن ہم کو لوٹنا بھی ہے جی سر اوکے سر اوکے تھینک یو تھینک یو تھینک یو سر تھینک یو تھینک یو